हेलो कहियो केन्ने रहैत छी महराज चोरी भऽ जाइत छै से केन्ने रहैत छहो फोन आर ही जाइत छऽ की इहाँ बेगुसरायमे चोरी भए जाइत छै उहाँ काली स्थानके पास सरकार तोरासँ कहाँ चलतऽ लेबहो भरि दिना उहाँ सटाइ लेबहो जहाँ रुपा देतऽ जहाँ दुगो उहोँ सटाइ लेबहो फेर से फोन उठेबहो ईसब काज नहि चोरी भेनाए भए गेलै दू तीन घंटा तोरा अभी तक पता नहि चललै जे हुआँ चोरी भेलै हन से सब से सब धिआन देबे नहि करै छहो इहाँ चोरी होइ जाइत छै तब दू गो नहि कहाँ देखैत छियै कखनो तोरा गड़ी आर लएके अबैत आब एक टाइम चेंज करहो बारह बजेके बाद कल्हो हमरा घरके बगलमे चोरी भेलै जानकारी भेलहो आब आउ दश बजेमे सर पता रहबो दोसरे अथीमे नहि छै रूटमे आहो देखहो हमर रातिमे रुकिहो हमरे घरपर खानापीना सब होइतैक से रिपोटो दिस ने लगबऽ पड़तैक अयबहो कि अइयो नहि अयबहो जल्दी आउ कोइ चोरी चकारी बढ़ि गेलै हन